हां केई बारी केह् होंदा कि गै कि दौ बंदे लेई चाह् बनानी होंदी ते ज्यादा लोक आई जंदे ते मेरे कन्नै ऐ बड़ी बारी होई चुके दा ऐ कि में सिर्फ अगर मम्मी पापा देई चाह् बनानी होऐ ते साढ़े म्हल्ले दा बी कोई आई जंदा ते फ्ही में उंदे ताईं बी चाह् बनानी पौंदी ऐ के है एहदा कोई इन्ना कोई ओह् नेईं ऐ कि टफ नेईं ऐ कि हां अंऊ हून सिर्फ दऊं बंदे लेई गै चाह् बनाई ते ओह् दऊं गी गै पैलानी ते बाकी दऊं लेई अलग बनानी ऐसा किश नेईं ऐ बाकी मी चाह् बनाना अच्छा लगदा रोज में पेलानी होन्नी इद्धरा कालेज दा जेइये अपने मम्मी पापा गी क्योंकि ओह् डेल्ली ओह् पींदे शामी ते फिर अगर साढे़ घर कोई आई जा ते फ्ही में करनी होन्नी के नुआढ़े बिच्च में ज्यादा दुद्ध पाई ओड़नी थोह्ड़ी पत्ती और पाई ओड़नी ते थोह्ड़ी खंड़ पाई ओड़नी अगर कुसै ने खंड घट्ट मतलब चाही बिच अगर कुसै ने खंड़ चाहिदी ते फिह ओह्दे स्हाब कन्नै गै पुच्छना पौंदा उनेंगी कि तुसें खंड़ घट्ट चाहिदी चाही बिच्च जां ठीक चाहिदी क्योकि कोई कोई शुगर दा पेशैंट बी होंदा ते जिसी जिनें थोहड़ा घट्ट मिट्ठा खाना होंदा पर साढे इड़िया बिच्च ऐसे एह् होंदा कि जेहड़े इड़ियन ना एह् चाह् नेई छोड़ी सकदे इसलेई ओह् घट्ट मिट्ठा करियै चाह् पींदे ते बस एह् गै है कि चाह् बनाना मि अच्छा लगदा है ते में बनान्नी आं जेहले बी साढे घर कोई महमान आई जा ते सारे कोला पैह्लें अस उनेंगी चाह् गै पिलांदे चाह् कोला पहले पानी पुच्छी ओड़ेआ ते फिर ओह्दे बाद चाह ही ते अगर कोई ज्यादा बंदे आई जान ते फिह् उस चाही बिच्च दुद्ध पाई ओड़ना ते जेहदे कारण टेस्ट रौंह्दा कोई टेस्ट दा फर्क नेई पौंदा हां एह् है कि इक इलाची पाई दी ते इक होर पाई ओड़ो

देगी ते बाकी इयै केह् टाइम ते उन्ना गै लग्गना जिन्ना दो लेई बनानी जां चार लेई बनानी हां एह् है कि थोह्ड़ाह् जेहड़ा एह् है कि थोड़ा जेहा इक दो मिन्ट दा फर्क पेई सकदा जेहड़ी असें दौ बंदे लेई चाह् बनानी ओह् घट्ट लेंदा ते जेह्ड़ी आसें चार बंदे लेई बनानी ओह् चार मिन्ट ज्यादा लेई लैगा बाकी सारा सेम ही है कि कोई ऐसा ओह् नेईं है कि नेई ज्यादा बंदे आन ते उंदे लेई आसें दुद्ध दबारा लैना ते होर पतीला लैना ते ओह्दे च चाह् बनानी सेम ही ऐ